जी जी सर बताइए हाँ एक्चुली मैं इंदौर से मुझे शिव टेम्पल जाना था तो इसके लिए मुझे सात लोग हैं हम लोग सात विज़िटर हैं इनके लिए हमको होटल चाहिए रहेगी और ट्रैवल व्हीकल चाहिए रहेगा हमको स्पेशियस चाहिए थोड़ा और और मतलब होटल भी ऐसी चाहिए जिसमें पूल वगैरह हो जी जी जी नहीं नहीं इन्नोवा तो नहीं चाहिए इन्नोवा क्या है बहुत ही बेकार गाड़ी है वो कंफ़र्टेबल नहीं है अगर टाटा हेक्सा या किआ कार्निवल है तो चलेगी वो जी जी उसका क्या कॉस्ट आएगा नहीं सर कितनी स्पेशियस है देखिए अगर अगर लग्ज़री है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम रात भी उसी में गुज़ार लें जी जी जी जी जी जी जी जी ठीक है ना तो आप मुझे इसका क्या है टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा दोनों का अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या ये जैसे गाड़ी है जैसे अगर हम सेल्फ़ ड्राइविंग करेंगे अगर मुझे आपके पास रूबिकौन मिलेगी क्या ऐसा जीप की रूबिकौन है पर हमको सेल्फ़ ड्राइव चाहिए सेवन प सेवन पीपल के लिए और इसमें जी जी बिलकुल आप वो करवा दीजिए और आप होटल का बुक कर सकते हैं क्या सर एक्चुली क्या मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट है तो कब बेटर रहेगा ये एक महीने में था जी जी ठीक है सर ठीक है आप इसका मुझे थोड़ा बजट बता दीजिए कि क्या बजट रहेगा और ये हम लोगों को पांच दिन की ट्रिप अच्छा ये पांच दिन की ट्रिप रहेगी हमारी अच्छा ओके ठीक है और इसमें आस पास आप बता सकते हैं क्या हमको गाइड कर सकते हैं क्या आस पास क्या है और घूमने के लिए जी जी जी जी ठीक है तो ये मुझे ट्वेंटी फ़िफ़्थ अक्टूबर के लिए बुक करवाना था तो आप मुझे एक बार डेट कंफ़र्म कर दीजिए ठीक है मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप जी जी जी जी ठीक है सर थैंक यू ओके